आंनि संनानै जानो मोजां मोनग्रा जालुग्रा बेसाद एबा ओंख्रिफोरानो जाबाय दाउ बेदर जानो मोजां मोनो आङो बेखायनो आङो दाउजों जारिजों बेराद मोजां बिदै फुदुंनानै रोसि खालामनानै जानो मोजां मोनो आरो आङो दाउखौ बिदिनो आलुफोरजों अनलाफोरजों आङो गोबां बुस्थुजोंहाय दाउखौ जानो मोजां मोनो आरो लकेल दाउनिफ्राय आङो बांसिन ब्रयलार दाउ बेदरखौ जानो मोजां मोनो बिदिनो आंनि बयनिफाय साबसिन मोजां मोन्नाय रेसिपियानो जाहैबाय दाउ बेदर आङो दाउखौ टमेट'जों ओरैनो हारसिङैब्लाबो बेराद गोथाव जानो मोजां मोनो बेखायनो आङो बयनिफाय साबसिन रेसिपियानो जाहैबाय जारिजों दाउ गोरलैजों दाउ गोरलैखौ आङो सिथारनानै जारिखौ खानानै बिराद मोजां आङो रेसिपि खालामनानै बिदै लोंनो मोजां मोनो आङो बेबायदिनो बानलु गोसा होनानै संख्रिफोरखौ नांनाय मथे होनानै जानो बेबायदिनो बेराद मोजां मोनो